नमस्कार सर जी मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर बोल रहा हूँ हाँ जी कौन सी कार का लेना है जी तो किस तरह से लेंगे आप आप पर्सनल लोन लेओगे या फिर कि मोर्गेज करोगे या फिर किसी जो गोवरमेंट सर्वेन्ट है उसकी गारंटी गारंटी पर लेओगे हाँ कार का लोन लेना है कार का लोन तो मिल जाएगा आपको लेकिन कितना अमाउंट लेओगे आप नहीं हम आपको पहले सिविल वगैरह देखेंगे ना तो उसी के हिसाब से आपको हम करेंगे सिविल आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो कार का आप जो डाउन पेमेंट तो आप तो भरोगे ही उसके उपरांत हम कर देंगे सिबिल स्कोर चेक करने के लिए एक तो आधार कार्ड एक पैन कार्ड और दो फोटो हम आपको बता देंगे लोन के लिए आधार पैन राशन स्टांप चेक पाँच चेक चाहिएंगे आपके और गारंटर चाहिएंगे दो उनके भी चेक चाहिएंगे आधार कार्ड चाहिएंगे और चार चार फोटो चाहिएंगे बिल्कुल गारंटर का भी लगेगा चेक हाँ जो खाता उनका अकाउंट है वो चालू होना चाहिए चेक बाउंस होगा फिर आपका जैसे आप हमारी किस्तों को नेट भर पाने में असमर्थ हैं तो एक दो किश्ते ड्यू हो गईं तो हम आपको पहले सूचना करेंगे भाई इनको भरो अगर आप जब भी आप इनको किस्तों को चुकाने में असमर्थ होंगे तो हम आपके चेक बाउंस करवा देंगे चेक बाउंस का आपका चार्ज होगा पंद्रह सौ हजार करीब जो भी होगा आपका चेक बाउंस का चार्ज होगा फिर भी आप नहीं भरोगे तो हम चेक बाउंस करा के कोर्ट केस करेंगे आपको पैसा बिल्कुल मय ब्याज के देना पड़ेगा हमारा भी जो चार्ज होता है वो भी देना पड़ेगा चेक बाउंस किस्त होने के लिए जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम चार किस्त होते ही हम आपको चेक बाउंस करा देंगे फाइल चार्ज मिनिमम कम से कम चार परसेंट तो फाइल चार्ज होगा आपका और इंश्योरेंस भी होगा नहीं गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं नहीं हम लोन लेने वाले का नहीं करते हम गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं इंटरेस्ट हम आपको अठारह परसेंट लगा देंगे तो आपके सिविल स्कोर को देख के और कम कर देंगे वो तो आप बैंक आओ और हम आपसे बातचीत करो जो भी होगा हम करेंगे हाँ सिविल स्कोर से आपको पता चल जाएगा अगर आपका सही रहा रहा सिविल स्कोर तो हम आपको हो सकता है बारह परसेंट में भी कर दें सर आपका स्वागत है कभी भी आओ ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद